जोङो ना गुरनो थाङोब्ला ज' ज' लोगो लालायनानै थाङो आरो गोदो उन्दैनिफ्रायनो जोङो ना गुरो ओमफ्राय ज' लोगो लाज्लायनोसै सानै साथामजों लोगो लाज्लायलायनानै थांसै ओमफ्राय ना गुरहैनोसै अबेबायदियाव ना मोनो बेखौ गुरनोसै आरो जों जेखाइजों गुरनाया खाराव गुरोब्ला नाथुर आरि मोनो ओमफ्राय जिं जिं गुरोब्लाबो नाथुर मोनो ओमफ्राय हाब्रु हाब्रुआव बुरोब्ला जोङो ना बोथिया आमफ्राय ना थुरि बिदिनो बामि आरि मोनो ओमफ्राय मोनोबाथाय बिदिनो सोरबा सोरबा खुसि जायो सोरबा सोरबा मेथाइ खनलायो ना मोनब्ला ओमफ्राय जायहा मोनाखै बेहा सिरि थायो ओमफ्राय जायहा मोनो खुसि जायो आरो ओमफ्राय ना हमनाय थांब्ला हौवाफ्रा गुरो हौवाफ्रा सारो जेजों जे लानानै सारो ओमफ्राय हिनजावफ्रा जेखाइ खबाइ ओमफ्राय खादा मैगं खादाजों गुरो हाब्रुआव बुरनानै सालियो आरो सालिब्ला हाब्रुआव बुरनानै सालियोब्ला मोनो ना बोथिया आरि नास्राय आरिखौ हाब्रुआव मोनो आरो हाब्रु बुरब्ला ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो सल' बाथा खिन्थानो गोरोंफ्रा सल' बाथा खिन्थालायनानै मिनिलायो आरो मिनिलायो सल' बाथा खिन्थानो गोरों गोरोंआ खिन्थानानै होनोसै ओमफ्राय सल' बाथा खिन्थानो रोङैफ्रा खोनासंनोसै ओमफ्राय खोनासंलायलायनोसै आरो लोगोजों लोगो ज' ज' ना गुरनो थांब्ला मिनिलायनोसै ज' ज' लिंहरलायनोसै लोगो लानोसै थांसै गोजान गोजानाव गुरहैब्ला एसे मानसिया लोगोआ बुरजा नांगौ बुरजा ज'ज' थाङो ओमफ्राय सानै साथामजों गुरोब्ला खाथि खाथियावनो गुरो ओमफ्राय मोनोब्ला सानैजोंबाबो गुरहैयो मोनखायो होननानै ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो गुरो गुरनानै मैया गुरहैदोंमोन जों मोन्दों फै दिनैबो जोंहा ना गुरहैनो थौ जोंहा ना गुरहैनोसै ज'नो दिनै खामानि गैखाया दिनै खामानि गैया जोंहा ना गुरहैगोन नायाबो मोनबोखायो होनलायनानै लोगो लाज्लायलायनानै थाङो जोङो ज' ओंखारलांनानै ओमफ्राय गुरहैनोसै ओमफ्राय जान्जियाव खबाइ खानोसै खबाइ खानोसै ओमफ्राय जेखाइजों गुरनोसै जेखाइजों गुरोब्ला खाराव दै स्राय स्राय बोहैनाय खाराव गुरोब्ला नाथुर मोनो ओमफ्राय सेर सेर हाब्रु बुरोब्ला ना बोथिया आरि मोनो ओमफ्राय नास्राय आरिबो मोनो गुदुं आरि सेर सेराव गुरोब्ला मोजां हाब्रुआव जेखाइखौ मोजां साथेनांगौ ओमफ्राय साथेनानै हाब्रु बुरनानै बुरनानै सालि नांगौ सालिनानै आराम हाब्रुखौ आखाइजों एग्लुंनानै सोमावब्ला हाब्रुआ स' गलांजोबो आरो होमबाना नाया खननो आराम जाबाय हाब्रुआ ओमफ्राय मोनो जिं जिङाव गुरोब्लासो नाखौ मोनगोन आरो गुरनो रोङाब्ला नाखौ मोननाय नङा मोननो लुगैब्लाबो बेखायनो मोजां गोसो होनानै गुरनांगौ आरो गोसो होनानै गुरोब्लासो नाखौ मोनो गोसो होनानै गुराब्ला नाखौ मोननाय नङा आरो मोननो हास्थायब्लाबो नाखौ मोननाय नङा जायहा मोननो हास्थायदों बियो मोजाङै गोसो होनानै नाखौ गुरनांगौ आरो हाब्रु गुरनानै सालिनांगौ